जोंनि गाहायै जाग्रा आदार होननानै बुङोबाथाय जोङो ओंखामखौनो बुंनो हायो मानोना ओंखामानो जोंनि गाहाय जाग्रा आदार नाथाय जों सम सम सम थोस्लाबाबा एबा माब्लाबा समाव न'खराव मैगं थायगंफोर गैयाब्ला एबा लाइस्लाबनो हायाबाथाय जोङो जाय बुस्तुआ खमसिनाव जायो बेफोर बुस्तुखौ संनानै जानांगौ जायो आथिखालाव खोब समनि गेजेरजोंनो जानाय एबा जायखौ जायोब्ला उदैयाबो बुंनाय बेफोरबादि माखासे मुवा बेसादफोर ओंखारबाय जेरै साजों मेथाइफोर जायोबा एबा जायखौ आरो आथिखालाव मेगि होननानै बुङो बेफोर जाय बुस्तुखौ फ्राय गासै मानसिफोरानो मोजां मोनो बेफोर बुस्तुखौ संनानै जानाय जायो मेगं थायगं गैयाबा एबा खम समनि गेजेराव जोङो ओंखामफोर संनानै जालांनो हायाबा जों गाहायै न'फोराव न'आव जि दं जेरै मेगिफोर थायोबा जों मेगिफोरखौ संनानै जानाय जायो नाथाय माब्लाबा समाव जोङो गमनि गम एबा जुखामनिफ्राय ओंखारनाय आथा एबा मैदा जों रुति पुरि एबा माखासे बायदि मुवा बेसादफोरखौ बानायनानै जोङो जानाय जायो जाय बुस्तुआ जानायावबो गोथाव एबा उदैयावबो थायो बेफोर बायदि बुस्तुखौ जों बांसिनै जानो नागिरो बेनिखायनो जोङो मैगं थायगं गैयाब्लाबो आता एबा मैदानि गेजेरजों रुति पुरि मालप'वा फुलरिफोर बानायनानै जों बेजों लोगोसे सा फुदुंनानै लोंनाय जायो जेराव जोंनि उदैयाबो बुङो आरो बियो जानोबो गोथाव बेनि बेजे बेफोरनि गेजेरजों जों खम समनि गेजेराव गावनि उदैखौ सुफुंनो हायो आरो समखौबो रैखा खालामनो हायो